हमें गाना सुनते हैं जब हम लोग अकेले घर में बैठे रहते हैं तो घर परिवार के साथ में गाना सुनते थे हम समस्तीपुर के वासी है मिथलांचल नगर है बहुत अच्छा है यहाँ का मिथला गाना भी बजता है और सुनते भी है जब काम करके बैठ जाते हैं तो अपना गाना सुनते रहते हैं पुराना गाना सुनते हैं देवी का सुनते हैं अक्षरा को ये सब का गाना सुनते है तो अच्छा लगता है तो या शादी का भी गाना सुनते हैं तो अपना घर परिवार में ही सब आदमी बैठ के सुनते भी है और बजाते भी है अच्छा लगता है सभी के सामने में नजर अच्छा होता है और गाना सुनने के बाद हम लोग क्या करें फिलिम वगैरह देख लेते हैं जो पुराने पुराने जो हिंदी फिलिम होता है वो सब देख लेते हैं जैसे गोविंदा का फिलिम है तो हम लोग उसमें भी सारे फैमिली एकजुट होकर के देख लेते हैं बहुत पसंद लगता है खाली टाइम को बैठते नहीं है मोबाइल लेते हैं तो या इंस्टाग्राम हुआ फेसबुक ये सब तो यूट्यूब ये सब तो देखते ही रहते हैं और अच्छा लगता है जो अच्छा हीरोइन होती है उन लोग को देखना पसंद करते हैं भोजपुरी तो हम लोग सुनते नहीं है ज्यादा कहीं हिंदी या मिथला भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है सुनने के बाद संगीत के बारे में तो बहुत सुंदर है हम सब अपना साथ साथ ही सीख वीख लेते हैं गाना सुनने के बाद अपना प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि अच्छा लगे कहीं पर भी हम सब बोल सके या गा भी सकते हैं यही मनोरंजन होता है क्या और सब बच्चे को भी साथ में भी कुछ बैठा लेते हैं बैठते हैं तो अच्छा पढ़ाई का चीज भी चलाते हैं बच्चे लोग को पढ़ाना पढ़ाई का भी चीज लगा देते हैं तो बच्चे लोग भी अपना देखते रहता हैं कभी कभी यूट्यूब से पढ़ाई भी करा देते हैं बच्चे लोग को सवाल भी वही सब दिखाते हैं जो बच्चे को मन बहले बच्चे सीख जाए की अच्छा चीज ही बताते हैं ताकि बच्चा भी अच्छा नॉलेज ले सके नेट के ही द्वारा हम लोग करते हैं हर एक कोई सवाल बच्चे को फंस गया तो हम सब यूट्यूब से ही अपना पूछ के बच्चे को बता भी देते हैं पर बच्चा सीख भी लेता है कोई चीज का हल भी कर लेता है उस पर सुनने के बाद